मैं घर का काम तो करती हूँ हमेशा लेकिन काम के अलावा मुझे अच्छा लगता है जैसे कि मैं घर के काम से खाली पाती हूँ तो कपड़ा भी सिल लेती हूँ कढ़ाई भी कर लेती हूँ और कि जैसे साड़ी का पीको भवा ओ भी कर लेती हूँ फिर उसके बाद समय भी रहता है तो भई आस पास के बच्चे भी हैं उनको भी लेके हम बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए और कुछ गइया गोरू हैं जिसके देख लेते हैं और हम भी समूह सखी के साथ रहते हैं ओ क्या कहते हैं समूह सखी के साथ रहते हैं सचिव है मुझे भी समूह में भी अच्छा लगता है और दो लोग को बुलाकर इकट्ठा करने में कुछ समझाने में कुछ समझने में ये भी ये सब मुझे अच्छा लगता है जैसे कि बच्चे लोग इधर उधर हैं पढ़ नहीं रहे हैं उनको डांट के लेके आती हूँ फिर उसको साथ में बैठ के पढ़ते हैं जब काम से खाली पाती हूँ घर का काम तो हमेशा ही लगा रहता है इसीलिए मैं अपना मन कुछ और बढ़ा रही हूँ कि कुछ मुझे और सीख मिले और पढ़ाएं और इसीलिए हम बच्चों को भी कढ़ाई सिखाते हैं सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ और सिलाई भी करती हूँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर का काम तो हमेशा ही लगा रहता है काम से जब खाली पाती हूँ तो इसी काम में सिलाई कढ़ाई या तो जैसे फाल ओल लगाना हमको नहीं आता है तो दूसरों के भी सिखा देती हूँ हम नहीं खाली पाते हैं हमें ये सब करना में बहुत अच्छा लगता है